आमच्या भारताचो इतिहास कले बद्दल खूब व्हडलो आनी बरो आसा आमचीं देवळां पळयलें जाल्यार तांचें आर्किटेक्चर पळयलें जाल्यार आमकां तें कळून येता बट आतां सगळे कला सादर करपाक सोशियल मिडीया आनी ऑनलायन प्लेटफोर्म जाल्ले आसा आनी चडशे कलाकार ताजेरूच आपली कला सादर करून नांव कमयता